ते रुट्टी जेह्ड़ी ऐ तां ओह् सारे जनानियें गी पसंद ऐ कुकिंग करना की के एह् कम्म जेह्ड़ा होंदा ऐ एह् कम्म गै जनानियें दा होंदा ऐ खाने दे बगैर तां कोई बी नेईं रेही सकदा खाने ते सभनें होंदी भुक्ख सारें गी लगदी ते बाकी जनानियें दी नेईं बी होऐ हॉबी ओह्बी बनानी पौंदी नेईं तां घर आह्ले छड्डदे गै नेईं ते बाकी फेमिली आह्ले जेह्ड़े हैन अपना टब्बर होंदा जेह्ड़ा उ'नेंगी बी मतलब ओह् खाने पीने दा बड़ा उंदा बी ध्यान रक्खना पौंदा जनानियां बनांदियां न रुट्टी जो बी ऐ ते बच्चें ई बी देनी सस्स सौहरा होंदे उ'नेंगी बी देनी मां प्यो होंदे उ'नेंगी बी देनी ते रुट्टी जेह्ड़ी ऐ ओह् इक्क हॉबी जनानियें दी ते मिगी जेह्ड़ा ऐ ना एह् रुट्टी बनाना बड़ा ई पसंद ऐ ते बाकी मेरा पैह्ला जेह्ड़ा एक्सपीरियंस जेह्ड़ा ऐ तां ओह् इयै फर्स्ट रीएक्शन जेह्ड़ा ऐ जदूं में पैह्ली बार बनाई ही तां ओह् सारें गी पसंद आई ही सारे नै बड़ी तारीफ कीती ही मेरी बाकी रुट्टी जेह्ड़े होंदे तां अलग अलग किस्म दे पकवान बनदे जि'यां दल चावल होइये भी राजमां होइये होर अम्बल बगैरा होइया जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी खान पान ऐ फुल्का होइया बाकी जादै प्हाड़ी लोक ऐ ना साढ़े ते ओह् डोगरे ऐ ना जादै ओह् टोड्डा होइया मक्कें दा ढोडा होंदा लस्सी होंदी सरसों स'रेआं दा साग होंदा तिंबरूं दी चटनी होंदी एह् सारा मतलब पसंद करदे साढ़े डोगरी लोक प्हाड़ी लोक होर पुदीना दी चटनी होई जि'यां पुदीना प्याज़ चटनी पाइयै जि'यां मतलब ओह् होंदा